हम बाइकसँ घूमल छी हम बाइकसँ बुलल छी नेपाल गेल छी आओर गङ्गा कात गेल छी बाबाधाम गेल छी ई सब स्थान बाबाधाम गेल छी गङ्गा जल लए कऽ सिमरियासँ गङ्गाजल लए कऽ आयल छी अपन क्षेत्रीय बाबाके चढ़बय लेल आओर बाबाधाम गेल छी बाइकसँ सुलतानगंजसँ जल लए कऽ बाबाधाम तक गेल छी ई सब गेल छी बुलल छी आओर आब फेर प्रोग्राम बनि रहल छै हमरा सबके एकटा अपन कमिटीके तरफसँ ओ नेपाल जाइके छै काठमाण्डू बैसू ने महादेवके भेँट करय लेब ई सब बाइकसँ आओर जल्दीसँ जल्दी हमसब नेपाल जायब फेरो काठमाण्डुओ जायब जनकपुर होइत जनकपुर जायब ओकर बाद ओतयसँ काठमाण्डुओ जायब दू चारि आदमी ग्रुप छै तऽ अपने पाँचटा बैच रहय छै बुलयमे बड्ड नीक लागइए आओर रङ्ग बिरङ्ग जेतऽ वएह चालीस पचास किलोमीटर चलू होल्टेज दियौ देखू आधा पौन घण्टा फेर विदा हो तै कयलासँ बहुत आनन्दक रिलैक्स अइ समय गाड़ी गाड़ी चलेबामे कोनो हड़बड़ेबाक बात नहि छै सएह सब बात रहय छै आओर बाइकपर दू आदमी रही दुनू टा ड्राइवर रही ओ बुललासँ बहुत आनन्द महसूस होयत अहाँ थाकि जायब तऽ दोसर ड्राइवरके लए कए दू आदमी चाहय छै दूटा ड्राइवर चाही आओर पूरा फुल एण्ड फाइनल ड्रेसमे लाइसेंसके सब किछु बहुत आनन्द आयत